ہیلو جی بھائی مجھے جو ہے اپنے گھر میں بجلی کا کام کرانا ہے الیکٹریشین کا جی تو مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ اُن سے کرا لینا بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ بجلی کا اور کنیکشن بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں سارے بلف وغیرہ سب کمپنی کے لگاتے ہیں کافی تعریف سُنی ہے آپ کے کام کی تو تو بتائیے آپ آپ کو ٹائم ہے کام کرنے کے لیے اچھا اچھا تو آپ مجھے کام آپ سے ہی کروانا ہے کیونکہ کافی لوگوں سے آپ کی تعریف سُن چُکا ہوں اِس لیے آپ کو جب ٹائم ہوگا نا تو ٹائم نکالنے کے بعد میں آپ میرا کام کرنا ہے کیوں آپ کا جہاں بھی کام چل رہا ہے فی الحال اُس کام کو پورا کر لیجیے آپ اُس کے بعد میں مجھے میرا اپنے گھر کا کام کروانا ہے تو وہ کام آپ کرنا پورا جو میرا گھر ہے نا اُس میں جو جتنے بھی بلف وغیرہ آئیں گے تین کمرے ہیں اُس جو ہے تینوں میں پنکھے لگیں گے اور تینوں تین بلف لگیں گے جی میں آپ کو جو ہے نا میرے پاس دیکھیے اتنا سمعے تو رہتا نہیں ہے میں آپ کو پیسے دے دوں گا آپ چاہے ٹھیکے پہ کر لینا سامان وامان سارا آپ ٹوٹل لے آنا مجھے آپ فل خرچہ بتا دینا کہ اتنا خرچہ آئے گا اتنے کا سامان آئے گا ٹھیک ہے ہاں مجھے آپ میں آپ کو بس صرف پیسے دے دوں گا آپ یہ جوڑ لینا ایک جی مجھے چاہیے دس دِن کے اندر اندر کام کمپلیٹ چاہیے جی جی میں آپ کو جو ہے میرے تین کمرے ہیں اور ایک سحن ہو گیا بیٹھک ہو گئی کُل ملا کے آپ بتا دیجیے کتنا خرچ آ جائے گا ٹوٹل اچھا تو ایک ایک کام کیجیے آپ جوڑ لیجیے جوڑ کے مجھے کال کیجیے آپ ٹوٹل پھر بتائیے کہ اتنا خرچہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں چلیے ٹھیک ہے میں